नमस्ते ठीक है ले लीजिए तो बताइए क्या क्या लेना है हमारे यहाँ छोटे बच्चे बड़े बच्चे और साड़ियाँ सूट प्लाजो सारा चीज बिकता है जो आपको लेना है वो बताइए अरे आप आएंगी उसको पसंद करेंगे जैसे साड़ी देखेंगी वैसे न दाम कहूँगा अच्छा अच्छा साड़ियाँ हैं जैसे आज का फ़ैसन चलता है उसी सर हाँ सब कुछ है अरे पाँच सौ से लगा के दो हजार तक पाँच पाँच हजार तक है बच्चों का भी सौ से पाँच सौ लेकर सात सौ लेका मिल जाएगा हाँ छोटे छोटे बच्चों का ज़्यादा है ठीक है ठीक है सूती या आप या चाहे कोनों भी लेंगी सब कुछ है हमारे यहाँ मौजूद अरे नहीं कह रहे हैं कि ये एक हजार से लेके पाँच हजार तक दाम की साड़ियाँ है उसमें आइए आप पसंद कीजिए तब लीजिए ठीक है आइएगा हमारा अब बाहर से माँगा रहे हैं अभी आप आइए किस दिन आएंगी ठीक है ठीक है सब कुछ हम मँगा दे रहे हैं आ करके ले लीजिए अरे कहाँ ले दाम के आपके चाहिए तब आप इतना बोल रही हैं और हजार रूपीए से ऊपर इतने हिम्मत है आपकी अरे भाई ठीक है आप तो ठीक है मैं तो ज़्यादा ही दो एक हजार से दो हजार पाँच पाँच हजार तक लेकर लाई हूँ सूती साड़ी हाँ लीजिएगा कस्टमर ठीक है नमस्ते